सरदारीखेड़ा अमीनाबाद गणेशगंज नटखेड़ा रकाबगंज

निशातगंज हज़रतगंज राजाजीपुरम गोमती नगर जानकीपुरम अमौसी आलमनगर तेलीबाग मोहनलालगंज अलीगंज महानगर आलमबाग सिंगारनगर पूरननगर बक्शी का तालाब कमता बढ़ियावा अर्जुनगंज बिठौली दुबग्गा कृष्णानगर झूलेलाल चौराहा इंदिरा नगर चारबाग